जी मेरी बात आशा फोटो स्टूडियो पर हो रही है जी भैया मुझे फोटो सूट कराना था तो मतलब फोटोसूट में पहले प्री वेडिंग शूट चाहिए है तो उसमें कैसे क्या रहेगा अपने यहाँ प्री वेडिंग सूट प्री वेडिंग सूट में मतलब मुझे मतलब अच्छे से करवाना है तो आपका अपने यहाँ क्या क्या ऑफर है अच्छा आप प्री वेडिंग सूट तो ए टेन थाउजेंड में अच्छा अच्छा और मतलब वेडिंग टाइम में भी करवाना है तो मतलब उसका क्या रहेगा उसका कैसा रेट रहेगा अच्छा अच्छा तो ठीक है आप मतलब बता दीजिएगा मुझे मतलब चार फरवरी की तो शादी है तो वैडिंग में तो तब रहेगा और प मतलब प्री वेडिंग सूट आपके ऊपर है आप मतलब कब तक कर देंगे फरवरी के पहले र चाहिए रहेगा मुझे हाँ ठीक है ठीक है प्री वेडिंग सूट को टाइमिंग तो भैया आपके ऊपर रहेगा आप जब बोलेंगे मतलब मैं करवा दूँगी और बाकी फिर बेडिंग में टाइमिंग वही रहेगी अपनी मतलब जब जब फंशन रहेगा तब तो मैं कॉल कर लूँगी और आपको आना है समथिंग सुबह ग्यारह से शाम को पाँच तक तो रहना ही पड़ेगा है ना और मतलब आपके यहाँ मतलब मुझे वीडियो एल्बम पैन ड्राइब तीनो चीज चाहिए रहेगी तो कैसा क्या रेट रहेगा अच्छा टोटली मिला कर अच्छा तो मतलब हो जाएगा न अपने यहाँ मतलब ए एल्बम और पैन ड्राइब सभी चीज अच्छा अच्छा ठीक है हाँ हाँ तो आप मतलब बता दीजिएगा और मैं आपसे मीटिंग कर लूँगी हाँ और पिक्चर जो भी है मुझे हाई क्वालिटी की चाहिए एकदम क्लियरिटी चाहिए उसमें हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए रहेगा उसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए

हाँ ठीक है भैया है न और मैं आपसे मीटिंग कर लूँगी न